हेलो हमारे रेस्टोरेंट में तो बहुत कुछ मिलेगा सर आप को जैसे आप को आप चिकेन बिरयानी फिन है चिकेन टिक्का चिकेन तंदूरी चिकेन अब लॉलीपॉप चिकेन मसाला उसके बाद मटन चिकेन बिरयानी उसके बाद मटन बिरयानी मटन मसाला मस मटन करी उसके बाद आप को फिश में फिश फ्राई उसके बाद आप को चिकेन टिक्का मटन टिक्का उसके बाद आप को बहुत आइटम मिलेगा सर मटन पनीर मसाला पनीर डोसा पनीर टिक्का बहुत आइटम मिलेगा आप को क्या चाहिए सर वो बताइए

ऐसा नहीं है सर हमारे यहाँ का हर आइटम बहुत ही सुंदर होता है उसके लिए आप निश्चिंत रहिए आप को हो सकता है आप सर कुछ मिस्टेक हुआ होगा लेकिन जो किया हमारे यहाँ का आइटम बहुत बेहतरीन होता है आप बिल्कुल निश्चिंत हो के आइए सर आप मटन मसा पनीर मसाला ले के जाओ ना सर बहुत बेहतर हमारे यहाँ का सब से फेमस है पनीर मसाला अब वो एक बार ले के जाओ और पनीर टिक्का जो आप बोल रहे हो ना वो भी बहुत सुंदर है फिर कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा हो सकता है सर कारीगर है कभी कभार हो जाता है वैसे आप आओ आप को मैं जो सेवा बोलिएगा मैं वही दूँगा कोई दिक्कत नहीं है सर आप आओ तो सही कब आ रहे हो आप हाँ सर मेरा जो है रेस्टोरेंट का टाइमिंग साढ़े ग्यारह से साढ़े दस ग्यारह बजे तक आप को सुविधा मिलेगी हर सुविधा मिलेगी आप दू पर आइए हाँ हाँ हाँ साढ़े एग्यारह बजे ओपेन होगा सर और ग्यारह से साढ़े एग्यारह से साढ़े ग्यारह रात तक आप को हर सुविधा मिलेगी आप बेफ़िक्र हो के आइए सर और हमारे यहाँ सब आइटम सर साढ़े एग्यारह से बारह के बीच में तैयार हो जाता है आप कभी भी आ कर के हर आइटम जो आइटम बोलिएगा सब मिल जाएगा उस में कोई दिक्कत नहीं है हर आइटम आप को साढ़े एग्यारह से बारह बजे तक रेडी हो जाता है आप आइए पनीर टिक्का अगर आप बोले रहे ख़राब है सर तो वो भी आप को अच्छा मिलेगा कोई दिक्कत नहीं बिल्कुल बेफ़िक्र हो के आइए सर बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल आप आइए ओके सर ओके ओके आइए